आथिखाल मुगाया जोबोद दावगालु मुगा बे दावगालु मुगायाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो खामानि मावनानै थांनानै थानायनि राहा दङ बे बुहुमावहाय बेनिनो आङो दाउ हांसो फारौ फिसिनायनि एसे बिबुंथि होनो नागिरदों दाउ न'नि दाउफोरखौ जोङो सरासनस्रायै जोङो फेदेरो सरासनस्रायै जोङो फुजियो जोङो न'वाव लाबोयो बेफोरखौ जोङो सा साज्राङै दोनोब्ला जोङो बेनिफ्राय मोजां दाउफोरखौ बि दाउनि फसलखौ जों मोननो हाया आङो सासे दाउ फिसिनानै मोजां मोनग्रा दाउ खालामग्रा दाउनि आबादारि होन्ना बुंनो हायो आङो दाउखौ जेब्ला बायनानै जोलै लाबोयो बेखौ आं मोजां जोलै बायनानै लाबोनांगौ जोलैखौ जोङो गिदिर गिदिर नायनानै लाबोनांगौ जेब्ला जोङो दाउखौ बायनानै लाबोबाय जोङो बेखौ मोजाङै जाहोनांगोन जेब्ला जोङो मोजाङै जाहोगोन मोजाङै नायगोन अब्लानो बिनि फिथाइ बिनि फिसाखौबो जोङो बांसिन मोननो हागोन दा आरो जोङो बुंनो बुंनो हायो दाउ आथिखालाव गोबाङानो दाउ फिसियो दाउ लायो दाउ फाराम खालामो नाथाय सान्नैसोआवनो बे फारामफोरखौ जोङो बायलांनाय नुनो मोनो मानो मानोना जोङो जानो हागौ बे दाउफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लाफुंनो हायाखै आरो मोजाङै देरहोनो हायाखै एब्ला मोजाङै एरहोनो हायाखै बिबो मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय दाउ फाराम खालामनायनि उनाव बाजार मोनाखै बेबो मोनसे जाहैबाय दा बेनिखायनो आङो बेखौनो फोरमायनो नागिरो जिहेथु आङो न'आवहाय दाउ फिसिग्रा सासे आइजो दाउखौ जोङो ओरैनो न'वाव फिसिनानै गारनानै दोनबा जाया बेखौ जोङो आदार जहोनांगोन मेनानो गुबैयानो आदार जोङो जिउ गोनां जिब जुनारखौ जेब्ला जोङो न'वाव फालिगोन फुजिगोन फेदेरगोन अब्ला जाहोनायनि सायाव बेयो सोनारो बेमार जानायाबो बे जाहोनायनि सायावनो सोनारगोन मोजां जानायाबो बे जाहोनायनि सायावनो सोनारगोन बेनिखायनो आङो मा खालामो जोंनि दाउफोरखौहाय आङो फुङाव माइरं एंखुर माइ नङाब्ला माइरं गथा बेखौ मिक्स खालामनानै आं होनाय जायो आरो सानजौफुवावहाय बेबायदिनो ओंखामफ्रोम आरो बिदिनो जुखाम गुन्द्रा बेफोरखौ होनाय जायो आरो बेलासियावहायबो आङो जेब्ला गग्रायाव बिसोर फैफिनगोन अब्ला बे समाव आङो माइरं एंखुरजों माइजों लागायनानै होयो बेबायदि आरो जेब्ला जोङो बेबायदि आदारखौ मोजाङै जाहोनो हागोन बेसोरो बिदै मोजाङैनो बिदै दैगोन आरो बिसोरो मोजाङैनो मोजाङैनो देरलांगोन आरो बेरामनिफ्रायबो रैखा मोनगोन मानो होनोब्ला मोजां आदार जायोब्ला बेरामा साफिनो हाया आरो जोङो मानसिफोरा सानो सरासनस्रायै दाउ फोरा दै लोङा नाथाय बेयो गोरोन्थि मानो होनोब्ला दाउफोरा दै लोङो फुङाव जेब्ला बिसोरो गग्राखौ खेवनाय लोगो लोगोनो नुनो मोनगोन बिसोरखौहाय दाउफोरखौ गग्रा खेवनाय लोगो लोनो बिसोरो दैख'राव थोरसि सुनाय जायगायाव फैयो मानो फैयो बिसोरो दै लोंनो फैयो आरो दाउफोरा दै लोंनांगौ जेब्ला दाउवा दै लोंगोन जोङो नि गामिनि गोबां मानसिफ्रा मा सानो दाउवा बेमार जायो दै लोङोब्ला बेमार जायो होन्नानै सानो नाथाय बियो गोरोन्थि दाउवा दै मोजां लोंनांगौ बेनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगौ जेब्ला जों दाउखौहाय नोंनि सिथ्लायाव बा नोंनि बारियाव दोनगोन अब्ला जोङो गामलाफोराव मोजां मोजां दैखो जोङो गामलासे गामलासे जोङो थोरसिफ्राव थोरसिसे थोरसिसे होना दोन्नांंगौ दाउफ्रा फैयै फैयै बे गामलानि दैखौ लोंगोन आरो हायोब्ला जोङो मा खालामनांगौ बे गामलानि दैयावहाय जोङो आमलाइ फिथाइखौहाय जोङो देनानै बिनि रसखौ होयोब्ला जोंनि दाउफोरा बेराम जानायनिफ्राय रैखा मोनो आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो बे दाउफोरखौहाय दै लोंनायखौ नुयोब्ला गिनो नाङा बेराम जागोन होन्नानै मानोब्ला बिसोर दै गाङो दै लोङोब्ला बिसोरो बिसिनि लिभारा मोजां जायो आरो बिसिनि बडि फांसना मोजां जायो आरो बिसोरो जोबोद थाबैनो देरो बेबायदि जोङो दाउखौ फिसिनांगोन आरो दाउनि थानायनि न' जोङो खायफाया दाउखौ जेब्ला फिसियो दाउनि थाग्रा दाउ गग्राखौ लेथ्रायैनो दोनो नाथाय लेथ्रायै दोनोब्ला दाउवा बेराम फैखागोन बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ दाउ फिसियोब्ला जोङो दाउ गग्राखौ हाथाराब्लाबो सानथामजों खनसे नों सिबनांगोन हायोब्लाथ' सामफ्रोमबो सिबोब्ला सामसिनबाव हाथाराब्लाबो सानथामजों खनसे नोङो दाउखिखौहाय नोङो साफा खालामनांगोन आरो बे दाउ थानाय जायगाखौ नोङो गोरानै नोङो दोननो नांगोन आरो गोरानै दोनोब्ला दाउवा बेराम जाया बेबायदिनो जोङो दाउ गग्राखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो हायोब्ला दाउ थानाय जायगायाव जोङो प्लाष्टिक बस्था बनानै जोङो होनांगोन मेसेङावब्ला दाउफ्रा गोजाङैनि दाउफोराबो गोजाङो बेबायदि जोथोन लायोब्ला जोंनि दाउफ्रा जेबो जाया आरो बेराम होबथानायनि राहाखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरो जोंहा न'नि ओंखाम संग्रायावनो मोन्नाय आइजेंफोर दङ मुवा बेसादफोर दङ बेनो जाहैबाय सामब्राम गुफुर आङो मा खालामो जेब्ला दाउफोरा बेबायदिनो देरो देरलाङो थायो बेमार जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मा खालामो सामब्राम गुफुर न'निफ्राय मोन्नाय सामब्राम गुफुर एकस' ग्राम दाउआ जुदि एकस' थाब्ला बा देरस'था दाउ दङब्ला एकस' ग्राम सामब्राम गुफुर लाबाय बिगुरखौ आरामै जिरबाय बेखौ ग्राइनआव ग्राइनाराव ग्नाइन खालामबाय नङाबा थफसियाव देबाय

गिबि गिबियाव बिसोर दाउफोरा जानो नागिरनाय नङा आदार जाया बिसोरो सामब्राम गुफुराव आलौनाय मोनसे गुन दङ नङा होम्बा बे आलौनायनि थाखाय दाउफोरा जानाय नङा नाथाय बिनि रसा जेब्ला माइरङाव हाबनानै थागोन गावसिनि आदाराव हाबनानै थागोन बिनि मोनामनाया खम जालांगोन अब्ला दाउफोरा बेखौ बेलासिसिम जाजोबगोन अब्लाथाय नों मोनथिदो बे दाउवा जोबोद माने मोजां जागोन आरो बेराम आजारनिफ्राय बेयो रैखाथि मोनगोन आरो बेरामा थाबै हमनो हानाय नङा मासे मानै बेराम जाब्लाबो गासिबो जाग्लुंनानै थैग्लुंनाय नङा बेनिखायनो सामब्राम गुफुरखौ जोङो मास मोनसेयाव खनसे हाथाराब्लाबो मास देरमास बेयावहाय खनसे होथारनांगौ सामब्राम गुफुरखौ आरो बेखौहाय दाउसा फिसाखौ दाउसा फिसानिफ्राय लानानै गिदिर दाउसिम गासिबो दाउनो जोङो बे लागायनाय आदारखौनो जोङो जाहोनो हायो बेबो मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय साखोन सिखोननि बेलायाव जोङो नुनो मोनो दाउ गिदिरफोराथ' दाउनि खुगायाव बारा गाराइ जाया नाथाय दाउसाफोरा खुगायाव गोबां गाराय जायो मेसें बोथोराव आरो बै अखा हाजेन्नाय बोथोराव बिसिनि खुगायाव गोलोम बोथोराव खुगायाव दाउसानियाव गाराइ जायो अब्ला जोङो मा खालामनांगौ बेनिबो उफाय दं जेब्ला बे दाउसानि खुगायाव मोखांफ्राव सिथर बेरो अब्ला जों मा खालामनांगौ गोबां दाउखौथ' जों हाया अब्ला जों मा खालामनांगौ हालदै हालदै गुन्दै नङाबा हालदै गोथांखौ देनानै आदाराव लागायनानै होनांगौ अब्ला बे गाराइफोरा हामो आरो जुदि हायोब्ला जों मा खालामनांगौ हराव दाउसाफोरखौ हमनानै बिसिनि बै सिथर जानायखौहाय सिफ्रुनानै सिथर जानाय जायगायाव थाव गोथांजों हालदैजों लागायनानै बे दाउनि गाराइयाव जोङो फुननो नांगौ अब्लाथाइ दाउसा फिसाया गासैबो मोजां जाजोबगोन आरो मोनसेया जाहैबाय मानो बेबायदि गाराइया जायो साबोननि दै मोनजायोब्ला साफुननि दै मोनलोङोबा सार्फ गारनाय जि सुखांनानै गारनाय दैफोरखौ बिसोरो जानानै बिसिनि मोदोमाव नाङोब्ला बे गाराइया थाबनो जायो होन्नानै जों मोनथिनानै मोनदों बेनिखायनो दाउ थानाय जायगायाव दाउ गग्रा खाथियाव सार्फजों जि सुनानै बे जिनि सुनाय दैफोरखौ जानला मोनला गारालासेनो दाउ थाङै जायगायाव जोङो गारोब्ला बेनिफ्रायबो जोङो बासायनो हायो आरो मोनसेया जाहैबाय दाउ बेरामनि होबथानाय राहाया जाहैबाय सज'ना बिलाइ बे सजना बिलाइनि बिदैखौबो जोङो दाउनो होयोब्ला बेरामनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनो आरो बेबायदिनो जोङो दाउखौ मोजाङै फोथांनानै बेनिफ्राय जोङो मोजां फसलखौ जोङो मोननो हायो दा आथिखालाव जों नुनो मोनो दाउ लानाय आरो बेनि होबथानाय राहा बेखौ गोबाङा मिनथिया नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरो गुबैयानो जाहैबाय मोजां जाहोनांगोन आरो मोनसेयानो जाहैबाय साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो मोनसेयानो जाहैबाय गेजेर गेजेर जोङो दानसेयाव खनसे जोङो सामब्राम गुफुर देनानै होयोब्लानो दाउखौ बेरामनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन हानड्रेड पारसेन्ट रैखा खालामनो हादों बोसोरनै बोसोरथामहालागै आंनि दाउवा मालाबाबो बेमार जाया बेबायदि राहायैनो आङो दाउखौ फेदेरनो हादों आरो बिनि फान्नायनि राहा जोङो नुनो हायो आथिखालाव दाउनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांलांदों दाउदै दैसेया आथिखालावहाय जिनै बार' थाखा नङाब्ला बेबायदिनो फनद्र थाखा दैसेयाव बेबायदि जानो हमदों जोंनि लकेल दाउ दाउदैया बेनिखायनो जोङो हाथाराबाबो नोङो फनसासथा दाउ बिमा दोनोब्ला जोङो फसिसथाखौ फिसा बेरहोनानै फसिसथा दाउ बिमानि दाउदैखौ जोङो फान्नानै गोबांथार जोङो रांखान्थिनि जौगानायखौ जोङो मोननो हायो आरो जोंनि न'खरखौहाय जोङो जौगानायावहाय जोङो लाबोनो हायो आरो आथिखालाव जोङो बांसिन मानसिया फारामनि जिनिसखौ जानो एसेबाबो उसुबिदा मोनबाय बयबो मोनथिबाय जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनांगौ होन्नानै बेनिखाय जोङो बेनि बाजारखौ सिनथाखौनो खालामनो नाङा मानो होनोब्ला लकेल दाउदैया ओरैबायदि बाजारावहाय डिमान्ड जानानै फैबाय मोननो थाङा अर्डार होयोब्लासो जोङो लकेल दाउदैखौहाय जोङो मोननो हायो बेनि बाजारखौबो जोङो गिनो नाङा जोङो मोननो हायो आरो मोनसेया जाबाय बेदर आथिखालाव जोङो दाउ बेदर दाउ बेदरा जोङो गथायै फानोब्ला गैथाराब्लाबो साराइ थिनिस' थाखा थामजौ बाजि सेरसेयाव एक केजियाव आरो मालाबा जो ब्रैजौवाव जोङो फानगासिनो दङ आरो फानबाय थानो हायो आरो जायफ्रा बेफारि बिथांमोनहाथ' आटस' थाखा केजि डाइनजौ बेबायदियावहाय फानो आरो मोनसेया जाहैबाय दाउला खासि खालामनाय दाउला खासियाबो आथिखालाव गोबां माने बाजाराव जोङो डिमान्डखौ नुनो थांदों दाउला खासियाबो जोंना गोबांथार माने रांखान्थियावहाय जोंखौ जौगानायाव मदद खालामदों दाउला खासि मासेया माघो दान समाव फरबनि समाव खालि फुजा दिवालि फुजा समाव सेरसेयाव सातस' थाखा आटस' थाखा केजिहालागै जोङो थांनायखौ मोननो हादों आरो बेनिखायनो जोङो बे दाउफोरखौ आथिखालाव जोङो बे जौगानाय मुगायाव जोङो नेचारेलि बा साइनटिफिक आदब खायदाजों जोङो गोबां दाउ फिसिनानै जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो जोङो जौगानाय राहाखौ जोङो मोननो हायो आरो जायफोरा साख्रि गैयै जेंना जानानै दङ बिथांमोनहा गामियाव गावनि बारियावनो दाउखौ मोजां जोलै बायनानै जोङो मोजां राहायै लायोब्ला जोङो गोबांथार साख्रि बाख्रि नागिरस्लाय स्लाय गावनि न'वाव थानानैनो जोङो दाउफोरखौ फिसिनानै बेनिफ्राय मोजां मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होन्नानैहाय आङो मिजिंथियो आरो बेखौनो आङो नोंथांमोनखौहाय बोसोन होनो लुबैयो दाउ फिसिनाया मोनसे जोबोद मोजां आबाद मावनाय आरो बेखौहाय आथिखालाव रावबो माने नाजावाखै होननो हाया बेयो नाजावदों बेनि बाजारनि भेलुवा बांबोदों बेनि दामफोराबो बांलांगासिनो दङ फिउसाराव आरोबाव बेनिफ्राय बांसिन मुलाम्फा मोनगोन होन्नानैहाय आङो मिजिंथिनानै बेखिनियावनो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय